भारताव गासैबो सुबुंफोरानो साहा लोंनो मोजां मोनो साहाखौ जों फुंनि स्नि रिंगा बा द' रिंगा समाव बांसिन मानसिया लोङो आरो बेलासिनि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगासो समाव लोङो दिनाव साहाखौ सासे मानसिया खेबनै बा खेबथाम समाव फुदुंनानै लोङो बे साहाखौ फुदुंनो थाखाय सिगाङाव दै गुदुंखौ मोनसे आइजें बे आइजेङाव लानानै अराव होग्रोनांगौ बे आइजेङावहाय दै गुदुङाव बिनि उनाव साहपाति बा सिनिखौ होनांगौ एसे गोबाव फुदुं गोदौ होनानै जेब्ला साहाया साहपाति होनायनि उनाव माखासे रं जायो अब्ला बेखौ लाल साहा होननानै बुंनाय जाबाय बे साहायाव लाल साहा लोंनोब्ला सोरबा सोरबा हाइजेंबो होयो बा मस्ला फिथरबो होयो गगा मोननाय गुजुनायफ्राव लाल साहा फुदुंनानै लोंग्राफ्रा जाय जाय सुबुंफोरा लाल साहाखौ लोंनो मोजां मोनो आरो बिनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोर दं जाय गाइखेर बा आमुल बा ग्रीन टि बायदिसिना मुवाफोरखौ होनानै फुदुंनानै लोंनाय जायो बेबायदिनो गाइखेर साह लोंनोबोला सिगांग्रो दै गुदुङाव सिगांग्रो गाइखेरखौ फुदुंनानै लाबोयो बिनि उनाव दै इसे होनोसै दैयावहाय सिनि सापात होनानै मोजाङै गोदौफबनानै बेखौ लोंनाय जायो आरो आमुल पावदारखौबो बेबायदिनो खालामनाय जायो आमुल पावदारखौ दै गुदुङाव गलायना होनानै सिनि सापात होनानै बेखौबो गाइखेर साहा बायदिनो लोंनाय जायो नाथाय आथिखालनि मुगायाव माखासे सुबुंफोर दं जेरै ग्रीन टि ब्लेक कफि बायदिसिना मुवा बाहायनानै लोङो जेरैहाय दै गुदुं फुदुंग्रोयो सिगाङाव बिनि उनावहाय कफि लोंनोबा बेयाव कफिखौ होनोसै आरो सिनि एसे होनानै गलायनानै मिक्स खालामनानै लोंनोसै थिक बेबायदिनो ग्रीन टि आबो बिदिनो दै गुदुंखौ गोबाव सम थाम मिनिट बा बा मिनिटसो गोदौग्लाब होनानै बेवहाय ग्रीन टिखौ सोमना होयो आरो बेखौनो साहा महरै लोंनाय जायो